जोंना गारामा सानायफ्राथ' अनेख रोखोमनि सायो गारामा सायोब्ला जों माजों सिखिथसा खालामनानै लायो गामियारि मानसिया बिदिनो जों माब्लाबा थाव गोथां आवथिनानै सामब्राम गुफुर आवथिनानै फुनख्लायनानै लायो गन्थंजों सुरुबखोयो मायबा खानजंफोरजों बोख्लायनानै लायो एख्लायनानै थिख बेफोरबायदिजों जोङो आरायग' मोननो हायो आरो गारामा सानायखौ आरो गारामा सायोब्ला मा रोखोमै सायो गगा मोननानैबो सायो एबा माबा माबि बेफोर मा होनो ओरैनथ' खानायदों मोनजाब्लाबो सायो होनो बेफोरबायदिनो सायो आरो गारामाफ्रा ओमफ्राय बिदिनो थाव गुबै सामब्राम गुफुर आवथिनानै नाख्लायनानै लायो थिख बेफोरबायदिजोंबो आरायग' मोनो ओमफ्राय माब्लाबा गगा मोननाय लोमजाज्रोनाय बेफोरजोंबो सायो आरो दा बेखौ जोङो मा अनेख माजोंबा माजोंबि मुलि बायदिसिनाजों दाहाय बायो बिनिफ्राय फ्रायानो जोङो थाव गुबैजों सामब्राम गुफुरजों आवथिनानै नाख्लायनानै लायो बेफोरजों अनेख आरायग' जायो आरो गगा मोननाय बे गारामा सानायफ्रा आर बिदिनो खानायदोंबो मोनलोंफ्राङो माब्लाबा मोनजाफ्राङो इदिजोंबो सायोआनो थिख बेबायदिनो अनेख गारामा सानायजोंंनो अनेख बायदिसिनाबो जायोना थिख बेफोरबायदिनो माजों हामगोन माजों हामा अनेख माबाजोंनो हामगौब्ला हामगौब्ला खालायो आरो माबाजों गामिनि मानसि हिसाबै जोङो खालि जों मिथिगौ थाव गुबैजों सामब्राम गुफुरजों आवथिनानै नायोबानो हामो आरो दै गुसु लोंनो नाङा सब समाय दै गुदुं बेब'हार खालामनांगौ दाथ' गोजां बोथोर फैलायबाय नै बायदिसिना जानोसैलाय गगा मोननाय गारामा सानाय बेफोरबायदिजोंनो जोङो अनेख खस्थ' भुगिनांनो जायो गामियारिनि मानसिया माने गामिनि मानसियाथ' गासिबो मोनथिजोबा जाहैबाय खालि बे बिदिनो थाव सावनाय सामब्राम गुफुर आवथिनानै नाख्लायनाय बेफोरबायदिखौल'सो मिथियो गगा मोननानै सानाय होननानै गगा मोननायफ्रा सामब्राम गुफुर आवथिना होब्लानो आरायग' मोनो आरो गारामा सानाय बायदिसिना गुजुनाय थिख जों खालि बेखौल' बेब'हार खालायो बिदिनो दै गुसुजों दुगैनो नाङा दै गुदुं बेब'हार खालामनांगौ थिख बेफोरबायदिनो अनेख खालामनानै लायो आरो जोङो जोंनि

गारामा सानायजोंंनो अनेखथा गारां थसेबबो जायो आंहानथ' नै दाबो मोनगासिनो दं गारमा सानाय सेब सेब मोननाय बिदि गगा मोननायजोंनो बेफोरबायदि बायदिसिना जालाङो बेखायनो जों फुङाव सबसमाय खर'आव थफि बा सि लानांगौ बेफोरनिफ्राय आरायग' मोनो दाथ' गोजां बोथोरनि दिन खर' आव खब बसिबानो अनेखथा जायो गगा मोननाय गारामा सानाय गुजुनाय बेफोरनिफ्रायबो सायो गारामाया थिख बेफोरबायदिनिफ्राय आरायग' मोनो खर'आव थफि बा जि माफ्ला आर'नाइफोरखौ लानांगौ जायो

जोंनि गामियाव थाग्रा मानसियाथ' बिदिनसै मुलि थुलिबो बांसिन बेब'हार खालामखाया गारामा सानाय बायदिसिनाखौ बे थाव गुबै सामब्राम गुफुरानसै बेफोरखौनो नाख्लायनानै आरायग' मोननो हासथायो आरमा बे गामिनि थासारिनि मानसिफोरनि साननाय बेनो बिदिनो दा जोंहा गोजां बोथोर फैनायखाय दा अरदाबफ्राव सिथ्लाफ्राव अदाब बानायनानै अर सायनसैलाय गोजौआव सांग्रा होनोसै साया सिद नाङिनि थिख बेबायदिनो जों आराग' मोनो गगा गुजुनायनिफ्राय आरायग' मोनो गोजौआव जों बेबायदि होनानै सिथ्लाफ्राव अर सायो आरोमा बेबायदिनो गामियारि मानसि हिसाबै आं बेफोरबायदि नियमखौ खालायनानै लायो

जोंनि गामियाव थाग्रा मानसिफ्राथ' मिथिखागौ फ्रायानो गोरिब गोरिबफ्रानो बांसिन हिसाबै मुलि बायदिसिनाफोरखौ बाहायनो गोब्राब मोनो थाखा फैसानि खेथ्र'आव बे बायदि हिसाबैनो एखे सिमफोल माबाजोंनो आरायग' मोननो हासथायो आरमा बेनोसै आरो गारमा सानायनि मुलिखौ जों फ्रायानो थाव आवथिनानै हामजानो लुगैयो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा अभार सायोब्ला बे खानाय खानग्रा खानजंफोरजोंनो खानख्लायलाबायनानै लायो खानायदों थाबथायोब्ला गलाङोनो मायोनो बेफोरबायदि होननानै खानजं जोंबो खानख्लायनानै लायो आरोमा गारामा बे सानायखौ थिख बेबायदिनो हामलाङोबो लासैनो माने गारमा सायोब्लाथाय जोङो माबा मोनजाफ्रांदों मादों बेफोरबायदिल' जोङो साननाय आरो गगानिफ्रायबो जायो नालाय बिदिनोसै बेफोरबायदि खालामनाय जायो फ्रायानो बेब'हार खालामो माने दाथ' बेमारफ्राबो अनेख बायदिसिना जायो एसेयावनो एसे गगा मोननायजोंबो अनेखथा जालाङो

लोमजानाय साजानाय साख्रुब सुख्रुबा गगा निफ्राय जाखायो जाहैबाय माथो होनबावनो गगानि बोथोर गगा गोजां बोथोरनि सम सिद जाब्लानो गारमा सायो माबा माबि मोनलोंफ्रांब्लाबो सायो थिख बिदिनो जालाङो आरो मा

गामिनि मानसि हिसाबै माजों हामथारो बेखौ मिथिया जाहैबाय मुलि दावालिफोरखौ